हाँ मेरा जो एक व्यक्तिगत लक्ष्य है जो आकांक्षाएँ हैं वो बिल्कुल है उन्हें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि शहर में मेरा एक अपना खुद का घर हो जिससे कि मैं वहाँ पे आराम से रह सकूँ मेरा खुद का एक मकान हो आराम से मैं उसको रह सकूँ मैं अपने परिवार के साथ में जो बच्चे लोग हैं उनके साथ में आराम से रह सकूँ वहीं पे जो है अच्छे से बच्चों को पढ़ाई कर करवा सकूँ अच्छे उच्च शिक्षा के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं बाहर शहर में ही उनको उच्च शिक्षा अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त करवा सकूँ और फ़िर वो आगे भी कुछ कर सके उनकी उपलब्धि है उनको प्राप्त कर सके उनका जो लक्ष्य उनको वो पूरा कर सके इसलिए मैं उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ अपने लक्ष्य को पा पाने के लिए और मैं अपने आप को ऐसे इसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता हूँ लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि जो है आगे आगे चलके वहाँ पे जो जॉब है उसकी भी कमी नहीं है इसलिए सारी सुविधाएँ हैं सुविधाओं का भी कोई किसी प्रकार की अभाव नहीं है सारी सुविधाएँ उपलब्ध है इस वजह से मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ लोगों को भी प्रेरित करता हूँ इस काम करने के लिए तो यह मेरा ही एक लक्ष्य है और या व्यक्तिगत लक्ष्य या आकांक्षा है